ہندوستان میں میں ایک بار تبلیغ کی نیت سے کشمیر جا رہا تھا بائک سے میرے ساتھ میرے ایک ساتھی بھی تھے اور میں اپنے ساتھی کے ساتھ بائک سے جا رہا تھا جب ہم جموں پہنچے پہنچے تو در اصل ہوا یہ کہ چوں کہ کشمیر میں پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں اور راستوں پر پہاڑ ٹوٹ کے جب گرتے ہیں تو راستے خراب ہو جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ راستے خراب ہو گئے ہیں اور پولس والے راستے راستے پر جام لگائے ہوئے تھے ہم اتھم پورہ میں جب پہنچے تو وہاں پر پتا چلا کہ پولس نے یہاں پر ناکہ بندی کی ہے اور آگے روڈ خراب ہے جس کو ملازم بنا رہے ہیں جو کہ بارہ گھنٹے بعد کھلے گا اس لیے تم ہمیں رات بھر وہاں سڑک ہی پر بائک پر سوار ہو کر وہاں پر کوئی اور جگہ نہیں تھی ہوٹل وغیرہ اس لیے بائک پر بیٹھے بیٹھے سو گئے اور پھر وہاں سے نکلے اتھم پورہ سے جب بارہ گھنٹے بعد ناکہ بندی کھلی اور اس کے بعد پھر ہم کشمیر پہنچے وہاں پر جانے کے بعد ہم نے ہماری بائک خراب ہو گئی پھر ہم نے بائک کو بنوایا اور پھر کچھ دور جا کر ہم اپنے منزل مقصود پر پہنچ گئے اور